मैंने कभी दौड़ना वर्कआउट एक्सरसाइज़ रोज रोज नहीं किया है क्योंकि मुझे रोज रोज दौड़ना एक्सरसाइज़ करना अलग अलग प्रकार की मशीनों में दौड़ना नहीं पसंद है परंतु मैं साधारण दौड़ लेती हूँ कभी कभी साधारण एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ कभी कभी क्योंकि वह मेरे रूटीन में मेरे दिनचर्या में अच्छा रहता है लेकिन मुझे ज़्यादा वर्कआउट और दौड़ना ये सब नही पसंद है